गुबैयै नैबे दा जोंनि बर' समाजाव आरोना जोंहा माने धोरोमफोरखौ लानानै गोबां साननांगौबो जाबाय मानो होनोब्ला धोरोम मोनसेया जों सुबुं माहारिखौ मोनसे खौसेथिआव दोननो हायो जोंहा बेखौ मिथि नांगोन दा धोरोमखौ लानानै जों सुबुं माहारिया गावजों गाव एना एनि सानलायनाया बे जोंनि थाखाय मोजां नङा नों हिन्दुआनो जा ख्रिस्तियान आनो जा मुसलिम आनो जा बायदि बायदि धोरोमानो जा नों ला जेबो नङा धोरोमा नोंनि सायाव नोंनि फोथायनाय नोंनि बेयो सायख'नाय नाथाय धोरोम मोनसेखौ लानानैदि धोरोम मोनसेखौ फोथांनो मोजाङै रोखोम रोंलाङाब्ला बे मानसिनि साननाय हनायफोरा थिग जाया जों बेखौ बुंनांगोन धोरोमा जाहैबाय ओरैबादि मोनसे धोरोम जानांगोन जे धोरोमखौ लानानै धोरोमनि नियम खान्थि बायदि मैयाफोरखौ जोङो मोजां रोखोमै सोलिलांनो हानांगोन जाहोनाव जोंनि इयुन जोलैसाफ्रा जोंनि देरसिननि मावनायखौ नुनानै बै गथ'फोराबो सोलोंनो हागोन